جی بہت سارے بیرونی سرگرمیاں ہیں جن کا ہم لطف اندوز کرتے ہیں جیسے بیڈمنٹن جو ہمیں بہت پسند ہے بیڈمنٹن ایک بہت ہی آسان کھیل ہے اور بیڈمنٹن کھیلنا ہمیں بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ کوئی بھی کھیل سکتا ہے اور زیادہ تر ہم بیڈمنٹن کو سردیوں میں کھیلتے ہیں کیونکہ ہمیں بہت پسند ہے بیڈمنٹن انڈین کی انڈیا کی سب سے بہترین کھلاری سائنا نہوال ہیں جو ہمیں بہت پسند ہے اور ان سے ہم بہت انسپائر بھی ہوتے ہیں ایک لڑکی ہو کر اتنا اچھا کھیلتی ہیں اور وہ وہ ایک بہت ہی اچھی پلیئر ہے بیڈمنٹن کی اب ہمارے گھر میں میرے بھائی میرے بہن جتنے بھی ہیں سارے افراد بیڈمنٹن کھیلتے ہیں اور یہ آسان ہے اسی لیے ہر کوئی کھیلنا پسند کرتا ہے اور کوئی منع بھی نہیں کرتا ہم لوگ آپس میں بہت ساری مستیاں بھی کرتے ہیں اور کھیلتے بھی ہیں اور یہ ہم اکثر سردیوں میں کھیلتے ہیں کیونکہ سردی میں جب اچھل کود کرتے ہیں تو ہمارے بدن میں گرمائی بھی آتی ہے اور ہمارے باڈی کے آکسیجن کا لیول بھی بڑھتا ہے ہماری ہماری باڈی میں حرکت ہوتی ہے تو ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے یہ کہ ایک ایکسرسائز کی طرح بھی ہے اور ہم اس کو اور ہم بیڈمنٹن صرف کھیلتے ہی نہیں بلکہ دیکھتے بھی ہیں جب بھی کہ کسی سے میچ ہوتی ہے تو ہم ضرور دیکھتے ہیں بیڈمنٹن ایک بہت ہی پسندیدہ کھیل اور میں اسے بہت پسند کر